आं जिउआव मोनथाम जायगा दावबायबाय बेफोर जाहैबाय नागालेण्ड जुक' भेलि अरुनाचल टावां माधुरि लेक ओमफ्राय बेथिंजाय सिक्किम सिक्किमावहाय यांथां भेलि लाचुं बेफोरबायदि जायगायाव आं बुहुत दावबायबाय नाथाय बेनिख्रुइ साबसिन आंनि गोसोआव आंनि गोसोखौ गोजोन होनो हानाय आरो आंनि गोसोखौ मुहि होनो हानाय आंनि दावबायनायानो जाहैबाय नागालेण्ड जुक' भेलि बे दावबायनाया जों अदालगुरि स्टेसननिफ्राय जोङो गुवाहाटिसिम जोङो बाइ ट्रेन थांदोंमोन आरो बेनिफ्राय जोङो गुवाहाटियाव जों ट्रेन चेन्ज खालामनानै जोङो गुवाहाटिनिफ्राय डिमापुरसिम जों थांदों बेबायदिनो जों डिमापुर सहैनानै डिमापुरनिफ्राय जों मोनसे गारिजों पेकेज जों लादोंमोन बे गारि पेकेजानो जोंहा टटेल एमाउन्टआ सेभेन थावजेनमोन त' बे सेबेन थावजेनाव जोङो डिमापुरनिफ्राय जोङो नागालेण्डसिम जोङो दावगायलाङो नागालेण्डआव जों हरसे जों थानानै बेयाव दसे लोगोफोर जोङो एन्जय खालामनानै नेक्स्ट अखानायै जोङो जुक' भेलि फारसे जोङो दावबायलाङो स' जुक' भेलियाव मोननै ट्रेक दङ मोनसेया जाबाय जाकामा ट्रेक ओमफ्राय मोनसेया मा मोनसेखौ जों आं बावगारबाय दा जोङो बे ट्रेकाव ओरैबायदि जों मोनसे एन्जयमेन्ट जों गेजेराव लानांदोंमोन लोगोफोरजों मोसा मोसा गान गायै गायै बा लोगोफोरजों एदावलायनानै बेफोरबायदि जोङो बहुत जोङो मोनसे पाहारनिफ्राय मोनसे हाजोनिफ्राय मोनसे हाजो जोङो बारै बारै जोंनि जितु फाइनेल डेस्टिनेसन जुक' भेलि केम्प बेयाव जों सहैदोंमोन बेयाव जोंनि सासे लोगो दंमोन जतिन होननाय बिथाङा बुहुत जमनि खालामदों जोंखौ जोंखौ बुहुत मिनिहोदों फावथिना दिन्थिनानै जोंनि ट्रेभेल खालामनायनि गेजेराव

बेबायदिनो जोङो जुक' भेलिनि जितु केम्प बेयाव जों बेस केम्प बेयाव जों सहैदोंमोन जोङो जाकामा होननाय बेखौ जोङो जाकामा होननायनिफ्राय जोङो खोब जोंनि स्टार्ट जानाया नौता बाजानिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन जोङो बाय आथिंजों थाबायना पाहार पाहार जों गाखोनांगौ जायो नालाय नागालेण्ड जुक' भेलि थाङोब्ला त' जोङो बेयाव खोब ओजों बेस केम्पआव जों सहैदोंमोन मोना मोनानि पासता सारे पासतायाव जों सहैदोंमोन माने ओरैबायदि एक्सपिरियेन्स माने लाइफआव आंबो मोनाखैमोन आरो थाबायदोंमोनब्लाबो मोनथाम मोनब्रै जायगा बेबायदि थाबायदोंमोनब्लाबो किन्तु बेस्ट जितु आंनि ट्रेभेल खालामनाय जायगा बे माने नागालेण्ड जुक' भेलिमोन आरो जोङो बेस केम्पाव सहैखांनानै जितु जुक' भेलि मेन भेलि बेयाव जोङो फुंनि द' बाजियाव जों दावगायलांदों बाय आथिंजोंनो जों थाबायलांदों किन्तु बेयाव जोंनि सासे लोगो जतिन होननाय बे एसे देहानि एसे प्रब्लेम जानायलाय बे बेस केम्पावनो थालांबाय बियो थालांबाय थालांनानै जों थांबाय जों साब्रै साबा जों थांदों लोगोफोरा जाहैबाय हेमन्त थुलुंगा बर' जोमैसा दैमारि ओमफ्राय बिथिं दावहारु रिजुस ओमफ्राय आं जों गासै साबा सयजन जोङो जुक' भेलि मेन भेलि फारसे जों दावबायलाङो ओमफ्राय जों जेब्ला जों भेलियाव जों सहैबाय जों सोमो नांबाय माने भेलिनि जितु नेचार मिथिंगायारि जितु सम्पद बा मिथिंगायारि जितु समायना जुक' भेलि बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय आं गोग्गाना बुंगोन बेयाव जोङो मेन भेलियाव जों सहैनायनि उनाव जोङो मोनसे गान दामना जों मोसादोंमोन बे गानआनो जाहैबाय जुलिनि देंखो बे जुलिनि देंखो गानखौ जोङो मोसादोंमोन जोङो बेखौ मोसाना जों भिडिय' खालामदों ओमफ्राय सासे दङ जोंनि गेजेरावनो युटुबार हेमन्त कुमार दैमारि बिथाङा भिडिय' खालामनानै जेनेबा युटुबाव बिथाङा एगारदों थिक बेबायदिनो जोङो दुइ घन्टा नै घन्टासो जोङो जुक' भेलि जितु मेन भेलियाव जोङो स्पेन्द खालामना जों फिन खेबसेबाव फैफिनो फैफिननानै जोंनि बेस केमाव फैफिननानै जोङो फुंनि ब्रेकफास्टखौ खालामो खालामनानै जोङो जितु नागालेण्ड फारसे जों दावबाय दावबायबोफिनो जुक' भेलिनिफ्राय बेबायदिनो आंनि जितु दावबायनाय बा लाइफनि मस्ट मा होनना बुंगोन इम्पर्टेन्ट बा मस्ट साक्सेसफुल जितु जार्नि होनोब्ला आं जुक' भेलिखौ होनना बुंगोन बेनि अनगायैबो टाउनफोरावबो जोङो बाइकजों जोङो थाबायदों बा सिक्किमाव जोङो थांदों बेबायदि बुहुत आं जेनेबा बेफोरबायदि आं जायगायाव थाबायदों दा